हँ हेलो दीदी हेलो दीदी प्रणाम हँ कहलियै छठि माय करैत छथीन

नहि नहि हँ अच्छा

हँ आ खर खर खरना केना करथिन दीदी हँ हूँ हँ हँ हँ इएह अहाँ ने करैत छियै दीदी

हँ हमरो बच्चा सब जेतै तऽ हँ तऽ डाली उठा देथिन हँ तऽ हमरो बच्चा सब जेतै नहा सुना कऽ भार दऽ देतै बाबाके हमरो नहेने छियै दीदी भए गेलै आब तैआरी बनि गेलै सब किछु हँ भार दऽ देतै उठा लेतै डालि बांधि देतै बस